ٹرین ایک اہم اور مقبول سفری ذریعہ ہے جو خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے ٹرین کا ڈھانچہ اور اس کا سفر کرنا ایک منفرد تجربہ ہے جو کئی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے انجن ٹرین کا انجن اس کا سب سے اہم حصہ ہے جو پوری ٹرین کو کھینچنے کی طاقت فراہم کرتا ہے یہ انجن ڈیزل یا بجلی سے چلتا ہے اور سفر کے دوران اس سے ایک مخصوص شور پیدا ہوتا ہے جو مسلسل چک چک کی آواز میں بدل جاتا ہے جب ٹرین تیز رفتاری سے پٹریوں پر دوڑ رہی ہوتی ہے پٹریاں دو دھاتی سے سلاخوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے اوپر ٹرین کے پہیے چلتے ہیں ٹرین کا پہیہ اور پٹری آپس میں رگڑ کھاتے ہیں جس سے ٹرین حرکت کرتی ہے جب ٹرین تیز ہوتی ہے تو پٹریوں اور پہیوں کے درمیان ایک ردھم سا پیدا ہو جاتا ہے جو ٹرین کے سفر کا حصہ ہوتا ہے نششتیں اور برتھ ٹرین کے اندر مسافروں کے بیٹھنے کے لیے مختلف اقسام کی نششتیں اور برتھ ہوتی ہیں سلیپر کلاس میں برتھ یعنی سونے کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے جبکہ سیٹنگ کلاس میں صرف نششتیں ہوتی ہیں برتھ تین قطاروں میں ہوتی ہیں اوپر والی برتھ درمیان والی برتھ اور نیچے والی برتھ دن کے وقت مسافر عام طور پر نششتوں پر بیٹھتے ہیں جبکہ رات کو برتھ کو بستر میں بدل دیا جاتا ہے شور ٹرین کے اندرونی شور کی بات کی جائے تو یہ سفر کے دوران مسلسل رہتا ہے پہیوں اور پٹریوں کی ٹکراؤ کی آواز انجن کا شور اور مسافروں کی بات چیت مل کر ایک خاص شور پیدا کرتی ہیں جسے اکثر مسافر سفر کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں سفر کا تجربہ میں نے بذات خود تو سفر نہیں کیا لیکن عام طور پر ہندوستان میں ٹرین کا سفر ایک خوبصورت اور دلچسپ تجربہ ہوتا ہے لوگ عام طور پر لمبی دوری کے سفر کر کے ٹرین کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کھڑکیوں سے باہر مناظر دیکھنے کا لطف لیا جاتا ہے ٹرین کے راستے دیہات جنگلات کھیتیوں اور دریاؤں سے گزرتے ہیں جو مسافروں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتے ہیں ٹرین کا سفر کہاں کیا جاتا ہے ہندوستان میں ٹرین سے سفر کرنے کے لیے اہم روٹس ہیں جیسے دلی سے ممبئی کولکتہ سے چنئی اور دلی سے بینگلور وغیرہ یہ سفر آرام دہ بھی ہو سکتا ہے اور پرجوش بھی خاص طور پر اگر طویل دوری کا ہو ٹرین کا سفر لوگوں کو آپس میں ملنے اور ثقافتوں کے قریب قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے